मेरा नाम सीमा देवी मेरी डिस्ट्रिक्ट साम्बे अस्स साम्बे च रौह्न्ने आं में पैह्ली बारी रुट्टी लगी बनान भिंड्डियां तड़के पाइयां बिच्च पानी पेई गेआ फिर भिंडियां खराब होई गेइयां फिर भिंडियैं गी पानी ओह् कीता थाली इ'यां उपर रक्खी भिंडियें गी नंगे छड्डेआ फिर नुआड़े बिच्चा पानी सड़ेआ फिर उ'नेंगी ओह् कीता फ्राई कीता उ'नेंगी शैल करियै दबारा तड़का पाया तड़का पाइयै फिर उ'नेंगी शैल करियै फ्राई कीता फिर उ'नेंगी भिंडियें गी शैल तड़का लाइयै शैल लून पाइयै शैल उ'नेंगी करारियां करियै फिर ओह् शैल बनियां भिंडिया दुई बारी दाल बनाई पैह्ली बारी में दाल बनान लगी दाली च पेई गेआ लून हू दाली च लून पेई गेआ मता फिर में तड़का पाया दोबारा फिर बिच्च टमाटर भुन्नेआ फिर बिच्च पानी पाया पानी पाइयै जेल्लै पानी गड़केआ फिर बिच्च दाल दबारा पाई फिर उ'नेंगी गड़काई फिर लून घट्ट होएआ